جی ہاں بول رہا ہوں منوہر پاؤ بھاجی سے بول رہا ہوں بولیے کیا آپ کی سیوا کرسکتا ہوں جی ہاں مِلتی ہیں نہ آپ کو کیا چاہیے تھے پاؤ بھاجی بہت ساری ویرائٹیز آتی ہے اِس میں سب ہوتے ہیں پاؤ بھاجی میں ویج ہے ناج ویج ہے مسالے والی ہوتی ہے سادی ہوتی ہے بعض دفعہ کسٹمرکو مسالے والی بھی چلتی ہے اُس کے لیے اُن کے لیے الگ فیسیلیٹیز ہوتی ہے آپ کو کیا چاہیے تھی ہاں ٹھیک ہے نہ اویلیبل ہے دس منٹ لگیں گا آپ کو جب بھی لگی لگیں گا آپ دس منٹ پہلے مجھ کو کال کرکے انفارم کردیں گے میرا آدمی آپ تک پہنچا دے گا آپ کو جو بھی چاہیے تھی اور اُس کے ساتھ ایکسٹرا چیز وغیرہ ہاں بھائی چیز ہے پنیر ہے کیا ہے وہ نان ہے بٹر ہے وغیرہ سب جیسا ٹائپ میں ہوتا ہے تو آپ کو کیا چاہیے تھا چٹنی ہم سارے گراہکوں کو دیتے ہیں اور آپ کو تو اسپیشل الگ سے چاہیے تھا آپ بول سکتے ہو ہم الگ سے کر سکتے ہیں ٹماٹو ہے اِملی ہے تو جی جی جی

بالکل ہے نہ آپ کب بھی ہے آپ آپ اینی ٹائم ہے فیملی کے ایکچولی فیملی کے لئے ٹائم مقرر ہے یہاں پر ایوننگ میں فائیو او کلاک کے بعد سے سیون ایم سیون ایم کلاک یا ٹین ایم کلاک تک ہے

ہاں جی میں بھی آپ کا شُکر گزار رہوں گا